हल्लो हा न हरिओम नमस्ते जी जी बिल्कुलु वैल्कम जी जी बिल्कुलु जी जी बिल्कुलु असांजे होटल में मतिलब मेन कोर्स बि आहे जंहिंमें भाॼी रोटी चांवर ऐं सलादु अचारु इहो हुंदो आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां नॉर्मल में ईअं सिंपल में ई वञो त उनमें जीअं बर्गर आहे नूडल्स आहिनि पीज़ा आहिनि अ कॉफ़ीअ में वञो त को जामु कॉफ़ियूं आहिनि कोल्ड कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी ऐं मन क्वालिटी तव्हांखे बिल्कुलु हीअं हुंदी घर जहिड़े हिसाब जी उनमें सभु कुछ सही हुंदो न घणो तेलु वगै़रह जो बि यूस कोन्ह कियल आहे छो जो हाईजिनिक जे हिसाब सां जी जी जी जी हूं हूं हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु जी जी हूं हूं

जीअं भाॼीअ में तव्हां वञो त पनीर टिका आहे मल मलाई मटर पनीर आहे पन पालक पनीर आहे ऐं मिक्स वेज आहे सुकल भाॼीअ में ऐं जीअं ऐं रोटीअ ते वेंदा त तव्हां रोटी बि आहे तंदूरी रोटी बि आहे मिस्सी रोटी बि आहे हा हा बिल्कुलु राइतो बि ए न ॿिनि टिनि किस्मनि जो आहे जीअं बूंदीअ जो राइतो थई खाई था सघो या फ़्रूट राइतो खाई था सघो न न ॾई हिकदमि फ़र्स्ट क्लास उनमें क्रीम जो बि मना फ़ुट विधल आहे त थोरो मना टेस्ट वधीक बढ़िया ई आहे हूं हूं ॿियो जी जी जी हा जीअं तव्हां थाली सिस्टम में वेंदा त थाली मन नॉर्मल थाली जीअं सिं थींदी आहे सादी थाली ऐं जेकॾहिं पनीर में मन जंहिं में थोरो दालि ॿाल बि हुंदो ऐं थोरो सामान घटि हुंदो ऐं जेकॾहिं तव्हां थोरो उनेमें कॉस्टिंग में वधीक वेंदा त अढाई सौ रुपए जी थाली आहे जंहिंमें तव्हांखे ए न शाशु बि मिलंदी गॾो गॾु पापड़ बि मिलंदो अचारु बि मिलंदो ऐं उन यसां गॾु हिकु मिठाईअ जो पीस मिलंदो जीअं ॼम्मूं थियो हा हा असां बिल्कुलु नॉर्मल चार्जिस रखिया आहे छो जो नओं खोलियो आहे न त ग्राहकन खे अट्रैक्ट करण लाइ त मन कॉलेटी बि ॾियणी पौंदी ऐं रेट बि घटि करिणो पवंदो तॾहिं त असांजो नालो थींदो जी जी जी जी त सादी थालीअ में ई वञो न त सादी थाली ॿुधाईमाव न तव्हांखे सौ ॾेढु सौ रुपिया ॿुधाईमाव न त तव्हां भाॼी मटे था सघो जीअं पालक न वठिणी अथव त तव्हां पनीर ते वञो थोरी कॉन्टिटी ख़ाली घटि ईंदव छो जो बसि ॿियो एतिरो ई फ़र्कु आहे जी जी आईस्क्रीम में एक्चुल में आईस्क्रीम त हू कोन्ह विझंदा आहियूं असां ऊ जीअं अॼकल्ह शेक्स ठहंदा आहिनि न जंहिंमें आइस्क्रीम जो फ़ुट पइजंदो आहे त ऊए शेक्स आहिनि मॉक्टेल्स आहिनि हा लीमों ऐं पुदीनो हा लीमों लीमों पुदीनो

जी हा त ॾई ॾेई छॾींदासीं तव्हांखे हा हा जी जी बिल्कुलु पापड़ बि आहे ऐं पापड़ बि सिंधी पापड़ ई अथव तव्हांखे पसंदि ईंदो न हिङु जो फ़ुट वधीक विधल आहे हिङु थोरी चङी विधल आहे जीअं टेस्ट में व बढ़िया बढ़िया लॻे पंद्रहं वीह मिन्ट ख़ाली इंतिजार करिणो पवंदव तेसिताईं तव्हां हाली स्टाटर ॾियो न तव्हांखे मां स्टाटर थी ॾियां थोरो तेसिताईं तां खाओ जेसिताईं तव्हांजी थाली तयार थी कयां फ़्रैश हिकदमि स्तर में हरा भरा कबाब आहे ऐं जेके इहे चीज़ बॉल्स आहिनि ऐं फ़्रैंच फ़्राईस आहिनि

हा उहे बि मिली वेंदा तव्हांखे हा हा उहो बि आहे हा हा हा आहे आहे जी जी हा हा जी जी तव्हां बि पंज ॾ मिन्ट वेट कयो मां तव्हांजो ऑडर पहिरीं पहिरीं थी कराइण जी कोशिशि कयां मै ठीकु तव्हां वेट कयो प्लीस हल्लो हल्लो